بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مقامی تحفظ اور ماحولیاتی اقدامات کے لیے بہت اہم ہیں ہمارے ضلع گوتم بدھ نگر کے اندر وہ اقدامات اور وہ چیلنج ان کے لیے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے چیلنج ان کے سامنے ہوتے ہیں جن کے لیے ہماری حکومت خوب کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں اور جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو متاثر کیے رہتی ہے کیوںکہ ان تمام چیزوں کا ایکو سسٹم ہمارے معاشرتی ترقی کی طرف گامزن کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں حکومتی اعتبار سے خوب دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس میں جہاں پر جو چیزیں جس چیز کی کمی ہوتی ہے ان ساری چیزوں پر دھیان دیا جاتا ہے اور جو کمیاں ہوتی ہے ان کو لوگوں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے